ہندوستانی آرٹ کی بات کی جائے تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اب ناپید ہو رہی ہیں بالکل ختم ہو رہی ہیں جسے برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ان کا بنانا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہندوستان کی تہذیب کو بیان کرتے ہیں اور ہندوستان کی ثقافت کو بتاتی ہیں یہ چیزیں برقرار رہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ پہلے لکڑیوں میں پھول اور نقاشی کے ذریعے اینٹ بناتے تھے اب دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اسی طرح مٹی کے برتن کا استعمال کیا جاتا تھا جو کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کی تہذیب سے اور ہندوستان کی آرٹ میں شمار ہوتی ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آرٹ کے طور پر ہندوستان میں استعمال ہوتی لیکن اب ان چیزوں کا کہیں بھی استعمال اور وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں مٹی کے برتنوں میں پھول کر نقاشی کر کے بہت بہترین بہترین چیزیں بنائی جاتی تھیں اسی طرح لکڑیوں کو کاٹ کر اس میں لکھنا اور اس کا پھول وغیرہ بنانا